हँ हेलो हँ सर अपनेँलग फोटो घिचैके बेबस्था छै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ओहिठाम कि सब सुविधा छै कस्टमरके लेल फोटोके बेबस्था मतलब बढ़िआँ जकाँ घिचै छिए ने

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ कै दिनमे जे छै से फोटो तैआर कऽ कऽ कस्टम अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ मानिके चलू जे कस्टमरके जे छै एकरा अहाँके बेसी पाइ नहि ने लगै छै अहाँलग अच्छा अच्छा जाहि साइजके फोटो लेबऽ चाही ताहि साइजके फोटो भेटि सकै छै अच्छा अच्छा बहुत स्टूडियोमे कि छै जे ओकर फोटो बनेलाके बाद कने दिनके बाद जे छै से फोटोके कलर उखड़ि जाए छै तऽ से सब अच्छा अच्छा अच्छा तऽ हमरासभ जे छै से तखन तऽ ई विचार कऽ रहल छी जे अहीँलग जे छै से फोटो घिचाएल जाए तऽ ताहिमे जे हँ ताहिमे जे छै से हमसभ बेसीसे बेसी ग्राहक लऽ कऽ आबी तऽ ताहिके लेल किछु विशेषो बेबस्था छै अच्छा अच्छा अच्छा तऽ अहाँ जे छै से ओ हाफ फोटो सब जे होइ छै सएह सबटा घिचै छिए कि अच्छा अच्छा बैनर पोस्टर सेहो बनबै छी हँ अच्छा तऽ बैनर पोस्टर तऽ फीट हिसाबेँ बनबै हेबै तऽ ओकर ओकर कि रेट छै कि दाम दिगर छै ओकर अच्छा आओर बैनर पोस्टर अगर बनाएल जाए तऽ सेहो लगले दऽ दै छिए कि ओहिके लेल टाइम लै छिए